मुंहिंजो मुड़ुसु सुबुह जो अठे लॻे नौकरीअ लाइ निकिरी वेंदो आहे रसोईअ जो दॿो खणी वेंदो आहे ऐं नाश्तो खाई वेंदो आहे नाश्तो बराबरि पेटु भरे करे खाई वेंदो आहे छो त उते ॿी लॻे रसोई खाइण जो वक़्तु हूंदो आहे कॾहिं कॾहिं सुबुह जो मूंखे उथण में देरि थींदी थी वेंदी आहे त मां हिननि खे मखण डबल ऐं खीरु नास्ते ते ॾींदी आहियां छो जो उनमें वक़्तु बि घटि थो लॻे ऐं सामान बि घटि थो लॻे ऐं जल्दी ठही वेंदो आहे ऐं डॿल त घर में हूंदी हूंदी आहे ऐं रसोईअ ते माखणी दालि ठाहींदी आहियां उनमें बि वक़्तु घटि थो लॻे ऐं सामान बि घटि थो लॻे दालि त घर में हूंदी हूंदी आहे ॾही बि घर में हमेशह ॼमाईंदी आहियां त माखणी दालि ॾही ऐं लूणु मिर्च वारो फुल्को ॾींदी आहियां हिननि खे उहा रसोई जाम पसंदि ईंदी आहे घर में बि उहा रसोई सभिनी खे जाम पसंदि आहे त सुबुह जो जल्द तकलीफ़ बि कोन थींदी आहे ऐं रसोई बि जल्द ऐं बराबरि वक़्तु ते थी वेंदी आहे मुंहिंजो मुड़ुस बि बरोबर वक़्तु ते ऑफिस पहुची वेंदो आहे